हमारे गाँव में प्रमुख व्यवसाय देखा जाए तो एक कृषि है जो कि ज़्यादातर हमारे यहाँ के लोग कृषि को ही ज़्यादा अपना व्यवसाय के रूप में उपयोग करते हैं जैसे किसी के पास खेती बाड़ी नहीं हैं तो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि मुर्गी पालन कर लेंगे बकरी पालन कर लेंगे कुछ ऐसे गाय बैल का कर लेंगे जैसे कुछ लोग ऐसे दूध का धंधा कर लेते हैं अपने घर में भैंस पाल लेंगे और दूध निकाल कर जिस जिस को जिस जिस के घर में दूध की आवश्यकता है उनके घर में दूध ले जा कर देंगे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे जैसे मुर्गी पालन देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जैसे जो मांसाहारी खाते हैं वही लोग ख़रीद पाते हैं तो मुर्गी पालन में ज़्यादा ऐसा ख़रीदने का बेचने का उतना अच्छा से व्यवसाय नहीं चल पाता है कृषि देखा जाए तो कृषि सबसे ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए कृषि को हम लोग धान उगाते हैं और और धान के बाद जैसे कुछ महीने बाद गेहूँ चना ज्वार मक्का इस तरीके का हमलोग व्यवसाय करते हैं